ہندوستان میں سیاسی جماعت جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں اور ہر جماعت اپنے آپ میں اپنی مضبوطی کو قائم رکھنے میں جُٹا ہُوا ہے ہر کوئی ممبر شپ بڑھانا چاہتا ہے وِدھان سبھا میں اور وِدھان سبھا میں پارلیمنٹ میں اپنی ممبر شپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اِس کے لیے وہ کسی خاص طبکے کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے جہاں سے اُس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ مل سکے تو یہ میرے خیال یہ ہے یہ میں اپنا خیال پیش کرتا ہوں اِس پہ اور ہندوستان میں جو جمہوری لحاظ سے اگر مجھے جو پسندیدہ چیز نظر آتی ہے وہ یہاں کے لوگوں میں الگ الگ بھاشائیں اور یہاں کے جو لوگ الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ ساتھ میں مل کر رہتے ہیں یہ کافی ایک اچھی چیز ہے وہی ناپسندیدہ چیزوں میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بھاشاؤں کو لے کر تکرار شروع ہو جاتی ہے ایک راجیہ سے دوسرے راجیوں میں اور کبھی کبھار دھرموں کو لے کر تکرار شروع ہو جاتی ہے اور اِن کے پیچھے بھی ایک پولیٹکل سپورٹ ہوتا ہے تو یہ مجھے کافی ناپسندیدہ چیز لگتی ہے اگر مجھے کسی خاص پولیٹکل لیڈر سے ملنے کا موقع ملے تو میں اُن سے میں اُن سے نوجوانوں کے ترقی پہ بات کرنی کی کوشش کروں گا کہ نوجوان کہ کیسے کر سکتے ہیں کیسے اپنے امپلائمنٹ کو مضبوط کر سکتے ہیں ہندوستان کے اندر اور میں اُن سے یہ بھی بات کروں گا کہ کیسے وہ اگر اپنی کبھی ممبر بنے تو وہ کیسے نوجوانوں کو سپورٹ کریں گے امپلائمنٹ میں اور دیش کی ایک جُٹتا میں باقی دھرموں صابر دھرموں کو ملا کر